आं तुमचे तें हांवें यू टीजीस घेतलेले तुमच्या शॉप आसून ते क्वॉलिटी बरी ना तेची खाल्ली दोन ना ना आतां दोन दिसानूच आमी पयलीं न्हू दोनीच दीस जाल्या म्हाका टायम नासलो हांव येयलें येवपाचें पळय आं ना तशें तशें किदें तशें ना न्हू बरें क्वॉलिटी आसता न्हू तशी बी बरें आतां म्हाका चेंज करून जाय सो मेळटलें

चेंज करून दी न्हू जाता न्हू दोनूत तर दिसा जाला म्हाका दोनूच दोन तशें किदें ना सद्दां तुजें आयड्यान घेतल्यार ती वे बट तुजी आयदन आसता ती ब्लॅक अशें सायडीन ब्लॅक ब्लॅक जाता ते हांव कितें करूं तेचे मागीर ते

स्पून बी घेतलो तो बी मोडलो न्हू तेचें आतां किदें करपाचें

बरें बरें पळय मातशें रिफंड करपाक येता जाता किदें सांग हय हय आं आतां आसा तुमी शॉपार आं बरें बरें येता हय